मिगी लगदा डोगरी जेह्ड़ी ऐ काफी घट्ट रेही दी ऐ मतलव इसदा इस्तेमाल हुन काफी घट्ट होंदा ऐ क्यूंकि ते अस दिखचै अगर ते शैह्रै च बोह्त घट्ट लोग इस्तेमाल करदे उसी मतलव ग्रां आह्लैं पासै अजैं बी एह् चीज ऐ पर शैह्रै च बड़ी घट होई दी क्यूंकि जैदैतर लोक केह् करदे कि जैदैतर लोक बच्चैं गी कोनवैंट स्कूलैं पांदे ताकि बच्चें गी हिंदी आवै जां फ्ही अपने शा शैल शैल प्राईवेट स्कूलैं पांने दी कोशिश करदे कि बच्चें गी अंग्रेजी आवै बच्चे क्या आखदे साढे़ अंग्रेजी बोल्ली सकन ते लोकल लैंगुएज पर हुंदा इन्ना होंदा ऐ क्यूंकि लोकल लैंगुएंज इन्नी यूज़ होंदी ऐ असें गी चाहिदी नीं होंदी कुदैं बी असें इसदा असें गी कोई फायदा थ्होए ते बच्चें गी कोई बच्चें गी इन्ना इतेहास दे बारें च जानकारी नां होंदे मां प्यो गी ना कि बच्चें गी ओह् कोशिश करदे कि ओह् आह्ली भाशा बी आई दी लोड़दी मिगी लगदा उसदै च असें गी काफी कम्म करना लोड़दा बडे़ सारे ऐसे लोक होंदे जेह्ड़े आखदे असें गी डोगरी समझ आई जंदी पर बोलना नीं औंदी ते एह् चीज जेह्की ऐ ते साढी मतलव कमजोरी शो करदी ऐ कि असैं गी इसदै पर किन्ना कम्म करने दी जरूरत ऐ ते मिगी लगदा कि इसदे च काफी कम्म करने दी जरूरत ऐ अपनी जेह्की लोकल भाशा ऐ ओह् आना चाहिदी ते सारै शा बड़ा चैलैंज ऐ जेह्ड़ा असैं फेस कि अज्ज कल्ल दी जेह्की आने आह्ली जैनरेशन ऐ ना इनैं गी बड़े सारे ऐसे न कि जिने गी आखदे डोगरी लैंगूएज नेईं आंदी ऐ मतलव काफि ऐसै बी ऐ न जिने गी आंदी बी ऐ बड़े सारें ऐसे न जिने गी नेईं आंदी ऐ ते उत्थै क्या आखदे कि कमनीकेशन करने दा जेह्का माध्यम ऐ ना ओह् रेह्दा छड़ा हिंदी रेह्दा जां फ्ही इंगलिश होईयां पर एह् डोगरी जेह्की ऐ ते एह् काफी घट्ट लोक जेह्के न इस्तेमाल करदे न काफी घट्ट यूज़ करदे न पर एस डोगरी गी लेईयै लोक काफी ओह् होआ दे जागरूक होआ दे सोचदे कि नेई असैं गी करनी चाहिदी ते बच्चें गी काफि ते काफी मां प्यो ऐसे ने कि आखदे न कि एह् जेह्की भाशा ऐ एह् बी औना चाहिदी ते बढे सारे ऐसे लोक न जिनै अपने बच्चे पाए दे होंदे कानवेंट स्कूलैं ते घर बी हुंदै छा बुलांदे